आजकल के लोग अपने बच्चे को सी बी एस ई बोर्ड में पढ़ा रहे हैं जो कि मतलब हमलोग को आजकल के बच्चे सी बी एस ई बोर्ड से पढ़ते हैं तो वे इंग्लिश में बोलते हैं उनको हिन्दी समझ में नहीं आती है और हमलोग को ज़्यादातर इंग्लिश नहीं समझ में आती है क्योंकि हम यू पी बोर्ड से पढ़े हैं और पहले के लोग यू पी बोर्ड से पढ़े थे और हमलोग भी यू पी बोर्ड से पढ़े हैं तो जैसे हमलोग को इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आती है और आजकल के लोग यू पी बोर्ड से कम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को ज़्यादातर सी बी एस ई बोर्ड पढ़ाना पसंद करते हैं सी बी एस ई बोर्ड के बच्चे ज़्यादातर इंग्लिश बोलते हैं जो कि इंग्लिश हमलोग को समझ में नहीं आती है हमारी भाषा हिन्दी है और जोकि हमलोग हिन्दी बोलते हैं ज़्यादातर हमलोग हिन्दी पसंद करते हैं हिन्दी बोलते हैं हिन्दी वो करते हैं पहले के लोग भी हिन्दी बोलते थे अब के लोग जो हैं अब के बच्चे को ज़्यादातर लोग सी बी एस ई बोर्ड से पढ़ाते हैं सी बी एस ई बोर्ड से पढ़ाते हैं तो सी बी एस ई बोर्ड से पढ़ने के बाद बच्चे इंग्लिश बोलते हैं इंग्लिश हमलोग को समझ नहीं आती है हमलोग हिन्दी समझते हैं हमलोग यू पी बोर्ड से पढ़ें हैं तो ज़्यादातर हमलोग को हिन्दी समझ में आती है और हिन्दी समझ में आती है और इंग्लिश हमलोग बोल नहीं पाते हैं हिन्दी हमलोग बोलते हैं सी बी सी बोर्ड के बच्चे इंग्लिश बोलते हैं हिन्दी बोल नहीं पाते है हिन्दी उनलोग को समझ नहीं आता है तो सी बी एस सी बोर्ड के बच्चों से और यू पी बोर्ड के बच्चों से बहुत ज्यादा फ़र्क होता है क्योंकि सी बी एस ई बोर्ड के बच्चे इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते हैं और यू पी बोर्ड के बच्चे जो हैं हिन्दी बोलते हैं सी बी एस ई बोर्ड के जो बच्चे बोलते हैं वो हमलोग नहीं समझ पाते हैं पहले के लोग इंग्लिश के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी पहले के लोगों को लेकिन अब थोड़ी बहुत जानकारी थोड़ी बहुत क्या बहुत जानकारियाँ हो चुकी हैं फिर भी सी बी एस ई बोर्ड के बच्चे इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं जो कि हमलोग इंग्लिश हमलोग को बहुत ही काम इंग्लिश समझ में आती है फिर भी थोड़ा बहुत हम इंग्लिश हमलोग समझ सकते हैं लेकिन अब हमारे घर पे मम्मी लोग हैं दादी लोग हैं तो उनलोग को इंग्लिश नहीं समझ में आती है इंग्लिश अब क्योंकि वो लोग इंग्लिश पढ़ी नहीं है तो उमलोग को नहीं समझ में आता है हमलोग थोड़ा बहुत इंग्लिश समझते हैं सीखते हैं और कोशिश भी करते हैं बोलने की और बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अब सी बी एस ई बोर्ड के बच्चे इंग्लिश टू इंग्लिश इंग्लिश टू इंग्लिश बोल देते हैं कुछ लोग उनकी बातें समझ नहीं पाते हैं मुश्किल में पड़ जाते हैं कि आखिर वो बोल क्या रहे हैं उनको समझ नहीं पाते हैं लोग समझने की कोशिश करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी बात उनकी बातें कोई समझ नहीं पाते हैं कि वो बोलना क्या चाहते हैं या बोल क्या रहे हैं इसलिए हमें कभी कभी बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि हम उनकी बात समझ नहीं पाते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि वो बोलना क्या चाहते हैं इस वजह से हमलोग को बहुत ज़्यादा ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है मुश्किल मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि सी बी एस ई बोर्ड के बच्चे इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश में अगर कुछ बोलते भी हैं तो समझ कोई नहीं पाता है तो इस वजह से प्रॉब्लम आ जाती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती हैं कभी कभी कुछ लोग समझ लेते हैं कभी कभी कोई समझ नहीं पाता है तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है प्रॉब्लम होती है तो फिर उनकी क्योंकि उनकी बात कोई समझ नहीं पाता है सुन नहीं पाता है समझने की कोशिश नहीं करता है और पहले के लोगों को तो बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं आती थी तो वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाते थे